असांजे खेत्र में अनेक पेड़ पौधा प्राकृतिकु साधनु आहिनि जिनमां अनेक प्रकार जूं लकड़ियूं पैदा करे उनजो फ़र्नीचर लाइन में उपयोगु करे अनेक प्रकारनि जा फ़र्नीचर ठाहे सघजनि था ऐं बिजनिस करे सघिजे थो